बुंनांबाय जों आग्ला सेंग्रायाव अलप सेंग्रा जाहांबायमोन जों बे समाव जों गंगारनि गिलादै दङ गंगारफ्रा जोंनो होफैयोमोन आग्ला गिलाखो होनानै बिसोर माइ माइरं लाङोमोन सोलायनानै जों एखदम बुरजा बुरजा लाखिनानै जों गेलेयोमोन माबा गावनानै गावनानै खुथिनो हाब्ला बेयो थैबाय होननानै बेखौ बोनानै फाथ्रा दोनबाय गिला गेलेनायखो बिनिफ्राय आरो बै मानसिया दस जन जायोमोन ओजों साबा ओजों साबा राननानै गेलेबाय आर' इनिफ्राय गावै गावै गावै गावनानै जायनि फागै गैया जाय जेनो बे जेनबाय बे मोनलानो गिलाखौ जाय खोब थिखिनो गोरों बेयो मोनबायथाबायानोमोन मोनबायथाबायानो गिलाखौ बे देरहाबायानो बे मोनिआ बे रोङिफोरा बे ओरैनो थायोमोन मोखां सोम सोम जानानै जोंलाय हायासैलै होननानै बिदिमोन आरो आग्लानि मानसिफ्रा सेंग्राफ्रा जों बिदि गेलेयोमोन आरो बे हायावबो माबा गोमोन गोमोन गेलेनाय आस बोनानै गेलेयोमोन जों आर माबा बेगर राननाय खिखर खिखर होननाय बेखौबो गेलेयोमोन जों आग्ला जों आरो इनिफ्राय जों अलप माबाबायथ' जों सेंग्रा जाबोबाय बिनिफ्राय जों लोगो नाङै नाङै जों मोसायोमोन आर माबा गावन नायनो लोगो लानानै थाङोमोन जों आर सिनेमा नाहैयोमोन जों बेबायदिमोन जों आग्ला बिराद गान नायोमोन जों आग्ला एखेबारे आग्लानि गानफ्राबो मोजां मोजां मोन एखेबारे बेफोर गानखो जों बहुद नायोमोन हरफ्रोमबो नायोमोन जों आग्ला गानखौ नै दा बेफोर गैलिया एसे ओरैनो फाथां फिथिंल'सो दंसै गानफोरा दा बिखौबो नायो नायो रायजोफ्रा नायो बेखौबो दा आरो जोंनि दिनाव दा आरो नै दा मावबाय दांबाय दा दे मोखौ हाल गैलिया दा हालएवनानै जानो ट्रेक्टर दं ट्रेक्टरजों मावहैयो जायो गायो फुयो दा थाखा फैसा गैयिफ्रा बिसा किसु मावनो हायादे थाखा फैसा गोनांफ्रासो मावनांगौ बुहुद खेथि दा बिदिनो जालांबाय हमायसा थाखा फैसानि बाथ्रा बे जुगाव थाखा फैसा नङाब्ला मावनो हाया जालांबाय दा खिसु बिदि बिदिनो सोरबा मोजाङै सलिना जाना दं सोरबा सलिनो हायिफोरा हायानो जालांदो एखेबारे बिदि आरो मबाइलाव गेम गेलेनाया दा फिसौ दं फिसौफोरा गेलेलायबाय थायो नायबाय थायो बिसोर आंहा फिसौफोरा बिदिनो आर' हदाय नायनायानो मबाइल नायनायानो गेम गेलेनायानो खामानिसो बिदि सिगां आंनि टाइमआव मबाइल गैयामोन आग्ला नै दासो ओंखारदों इफोर बुस्थुआ आग्ला गैयामोन ओंखाराखै मा बुंगोन बिनो हले बाथ्राया आग्ला बिफोरबायदि बुस्थुफोरा गैया ओंखारथारा नुवामोन मथर साइखेल फोरबो गैयामोन बे जेनथेन साइखेलखिनिया ओंखिरदोंमोन आग्ला बिखौनो नायनो होसोलायोमोन मानसिफोरा माबा थेंफाख्रि होनोलै आग्लानि मानसिफ्रा साइखेलखोनो थेंफाख्रि फैदो थेंफाख्रि फैदो होननानै आग्लानि मानसिफ्रा नायनो होसोलायोमोन इखोनो लामाफ्राव सलायोब्ला आग्ला बे मथर साइखेल गारि मथरबो गैयामोन इसोर मबाइलबो गैयामोन जेबो गैयामोन आग्ला रेदिअ'बो गैयामोन माबाबो गैयामोन घरिबो गैयामोन आग्ला बिदिमोन आग्ला नै दासो बहुद बहनबाय सरखारा फारि फारि आजिखालि गोरों जुग जालांबाय रोङि जुग गैला बिदिनो इखेबारे गोरोंनि सायाव गोरों मोजांनि सायाव मोजां बहनदों गारि मथर बेसे नायनो ओइबार आरो नै बेटारि गारि बहनदों बाबरे बाब बहुद नों हागौ ना आं हादों लादों बेटारि गारिखौ एखेबारे बिदिनो दा रायजोफोरा सोरबा हानायफ्रा लादों लखे दा बेफोरजोंनो सोलिनानै गरसे गरनै मोननानै माइरं जागासिनो दं गैयिफोरा गौर'फोरा बिदिनो आरो सोलिगासिनो बेस्रा बेदिनो जों आग्ला सेंग्रा सिख्ला गेलेलायोमोन माबा ओंखाम इरि संनानैबो जालायोमोन जों आरो ना बेदरबो जायोमोन जों एखदम खाना खाजि जौ उखुदै अख'दाय मोजाङै लोगो नांनानै जों नांलाया खमलायामोन आग्ला बिदि जायो लोङोमोन जों आर सल' खनोमोन मोसायोमोन आग्लानि दिनाव आग्लानि मानसिफ्रा बेबादि खोब थामसायै थायोमोनलै इसोरफोर इदिखै थामसायै थायोमोन बिदि आरो सोलिबाय थायोमोन नै दासो माबा गावबा गाव गावबा गाव नों हागौब्ला मावना जा आं हागौ मावना जा रावखौबो खोथालायनाय गैया बुद्धि होनाय गैया दानि जुगाव गावबा गाव गाव गोसो गाव गोसो दानि जुगा नोंगौ आरो दाबायदि मानसिफ्रा माबा बोरैबा जालांजोबबाय सोरखौबा बुथारनो होनब्ला बुथारगोनानो ओरैबादि जालांजोबबाय एखेबारे माबा खर'फोरा बोरैबा जालांजोब्बाय मानसिफोरा आग्लाबायदि मोजां गोसो गैला बिदि जालां जोब्बाय दै इसोरफोर दा रायजो पाब्लिकफोरा इसे गिनांगौ दा बिफोर बुलायनाय सुलायनाय साब'दान खालाय लायनांगौ मानो बिदि जानांगौ होननानै मोजाङाव फायनांगौ दा बिदि आर' दा सोरखौबा इसे दाय मोनब्लानो बुथारनो खालि बुथारनो बिदि जालांजोब्बाय मानसिफ्रा मा जालांजोबखो माबा फाग्ला फाग्लि जालांजोब्बाय बिनिसै इसोर